मूंखे कुझु बि वध वाद्य ईंदो त न आहे वजाइण पर मूंखे ढोलक सिखणो आहे छाकाणि त असां सिंधी माण्हू आहियूं असांजे सिंधीअ में शादियुनि में ढोलनि जी ॾाढी ज़रूरत पवंदी आहे वेदीअ में शादीअ में ऐं असां बहिराणा साहिबु झूलेलाल जा बि कढंदा आहियूं त हुनमें ढोल त खपंदा ई खपंदा आहिनि ऐं ॿियो असांखे किथे संगीत थिए थो झूलेलाल जो या ॿियनि कियनि भॻवाननि जो थिए थो त असांखे ढोलक खपंदा ई रहंदा आहिनि ढोल वजाइण सां ॾाढी धूम मचंदी आहे हिन करे मां चाहियां थी त हिकिड़ो ढोल वठी छॾियां घर में भई नंढा वॾा फंक्शन थियनि था घर में त असांखे हीअ ढोल जी ॾाढी ज़रूरत पवंदी आहे ऐं मूंखे हूअं बि चाहतु बि आहे ढोल ते सिखण जी ढोल सिखण ॾाढो सुठो बि आहे छाकाणि त असांजे घर में जेके नियाणियूं नंढा ॿार बच्चा आहिनि हुनजी शादियूं थियनि थियूं त ढोलनि जी त जरूरत पए पए थी न